नमस्ते अरे म हमको मोवी सिनेमा घर जाना है बसंत बहार की तो यही मूवी जो है वे जो है बसंत बहार ही देखना चाहते हैं और हाँ वो जिम्मा जिम्मा बता रहे हैं कम से कम चार पाँच टिकट भेज दीजिए चार टिकेट चार टिकेट अच्छा नहीं वो नहीं तो सबसे पीछे वाला फिर से हमको चाहिए हाँ सबसे पीछे वाला सीट चाहिए हाँ हाँ एक जगह एक जगह एक जगह चाहिए हाँ कर दीजिए जो है कर दीजिए हाँ हाँ ये सब तो रहेगा ही ये तो चाहिए जी हाँ शाम वाला कर दीजिए शाम वाला हाँ छ बजे कर दीजिए ताकि लोग अभी बाहर गए हैं आ जाएँ ठीक है ठीक है नमस्ते